हैलो क्या मैंने डान्सिंग क्लास फोन लगाया जी मैंने डांस सीख आप क्या क्या सिखाते हो ओके मैम हम जी आप फीस कितने लेते हो जी जी मैम टाइमिंग मैम किस टाइम पर मतलब कैसे सिखाते हो जी मैम मतलब कि बेंच के हिसाब से सिखाते हो अलग अलग जी जी एड्रेस कहाँ पर है मतलब कि ऐड्रेस जी मैम जी एम कर लो जी मैं आऊँगा ग्यारह बजे के समथिंग ठीक है मैं कॉल बैक करता हूँ